हमरा तऽ गूगल मैपपर तऽ किछु बुझय नहि छलहुँ हन लेकिन आब धिआ पुता सब ई मोबाइल सब देखबऽ लागल ताहसँ किछु जानकारी भेटल जेना ई गूगल मैपके जरूरी पड़ि गेल हमरा तऽ सिमरिआ गेनाइ छल हँ आओर रास्ताके जानकार ने हमरा ड्राइवरके छलनि हँ ने हमरा छल हँ तहन ड्राइवर साहेबके कहलियनि औ ड्राइवर साहब मोबाइलमे तऽ आब सबटा रस्ताके जानकार छै गूगलके खोलू ने तहन ओ ड्राइवर साहब अपन मोबाइल खोललनि तऽ गूगलपर रस्ताके नक्शा देख लेलनि ड्राइवर साहब हमरा आसानीसँ हमरा सबके जगह पर पहुँचा देलनि फेर ओतऽसँ जे विजिट करइके ओही गूगलसँ फेर सब धीरे धीरे अपना घरपर पहुँच गेलहुँ